मैथिलि हम बचपने सँ जे बजै छी कियाकि हमर माता के भाषा सेहो इएह रहै आओर हम घरो मे इएह बजै छी बाहर हिन्दी आदि सेहो सब बजै छी आओर एहिलेल जे एहिमे कनिका टूट फुट सेहो भऽ सकैया कियाकी हमर जे हम जे ईलाका मे रही रहल छी सीतामढ़ी ओहिमे कनिका चेंज भऽ गेल छै लेकिन चुकी हम अपन घर मे ई प्रयोग केने छी एहिलेल जे छै से ई अखन तक हमरामे बचल अइ आओर हम एहि लए कऽ जे छै से कुछ बाजि पा रहल छी भऽ सकैया एहिमे कनिक त्रुटियो भऽ जाए लेकिन एहि भाषा के जे छै से हम बचपने सँ सिखने छी आओर प्रयोगो कयने छी आओर मैथिलि के बोली जेना कतए छी कतय रहै छी की खाइ छी कतय जाइ छी इएह सब बतबैत रहै छी तऽ मैथिली के बोली सिखए मे हमरा कोनो दिक्कत तऽ नहि आयल कियाकी हम बचपने सँ छी आओर हिन्दी मे पढ़ैत रहलौ ताहिलेल हम हिन्दीयो जे छै से ऊपयोग करै छी कनिका मनिका भोजपुरियो बाजि लै छी लेकिन मैथिली तऽ चुॅंकी हमर माता के भाषा रहलए ओहिलेल हमरा एहिमे कहियो दिक्कत नहि भेल आओर मैथिली के बोलियो बोलए मे हमरा किछो दिक्कत नहि अइ कियाकी हम अहु ईलाका मे रहैत मे हम तैयो जे छै से हम मैथिली बाजि सकै छी कियाकी जे छै से ई हम जन्मे सँ जे है से हम सिखने रही आओर ई हमरा शुरूये सँ ईहे सिखाएल गेल आओर एहि मे जे छै से हम सबके की मैथिली एक बड अपूर्व भाषा छै बड मीठ भाषा छै आओर एहि मीठ भाषा के हम भाषा तऽ सब नीक होइ छै लेकिन हमर अपन जे बोली मैथिली अइ से बड नीक लगै छै आओर हम एहि मे जे छै से कोशिश करै छी की जेकी आओरो शुद्ध बाजै के कोशिश करी लेकिन क्षेत्रगत होबए के वजह से एहिमे कनिका बदलाव भऽ जाइ छै लेकिन हम जेनाकी हम कतौ गेलहुॅं कतए रहलहुॅं गाछी पर चढ़लहुॅं उतरलहुॅं ई सब काज जे ईसब जे छै से बचपन सँ केने छी आपस मे जे है से लड़ाइयो झगड़ा भेल तऽ इएह सब बात